سفر کے وقت لوگوں کو الگ الگ چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سفر کرنے کے لیے یہاں پہ لوگ یوژولی ٹرین بس پلین سے سفر کرتے ہیں جب ان چیزوں سے سفر کرتے ہیں تو انہیں سارے سامان اپنے ضرورت کے اپنے ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ نہیں لے کے گیے تو انہیں ہر ایک چیز خرید کے اپنے پیسے دے کے لینا پڑتا ہے جس سے ان کی بہت ساری خرچ ہو سکتی ہیں سفر کے دوران ٹرین اور بس میں سکیورٹی کا اتنا ٹائٹ معاملہ نہیں رہتا ہے جتنا ایروپلین میں رہتا ہے اور سفر کے دوران جو پبلک وہ غسل خانہ ہے وہ بھی زیادہ صاف ستھرا نہیں رہتا ہے کیونکہ وہ پبلک ہوتا اور بہت لوگ یوز کرتے ہیں تو یہ ساری مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے پر اگر ہم پلین سے شس سفر کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کسی کو الٹیاں آتی ہیں کیونکہ پلین پورا بند رہتا ہے تو ہر جگہ مشکل کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے چاہے ہم کسی بھی چیز سے سفر کریں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم سفر کرنا بند کر دیں کیونکہ ان تینوں چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں سفر کرنے کے لا کے لیے اگر ہم بات کریں لانڈ میں